इस रोज़ बदलती दुनिया के बारे में मेरे ये विचार हैं पृथ्वी की ऊपरी सतह कठोर या पत्थरों और मृद्दा से बनी पृथ्वी का भूतल कहीं कठोर खंडों या विवरनिक्त परथों में विभाजित है जो भूगवर्तित इतिहास के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान को विस विस्तापित हुए हैं इसकी सतह पर विशाल पर्वत पहाड़ महाद्वीप द्वीप नदियां समुद्र आदि प्राकृतिक संचालित हैं भू पट्टी भू पट्टी पृथ्वी की सब से ऊपरी परत है जिसकी औसत कई गहराई अट्ठाईस किमी तक और और यह गहराई चार किमी से साठ किमी के बीच बदलती रहती है समुद्रों के नीचे ये कम मोटी समुद्र वैशालिक भु पर पट्टी के रूप में तो महाद्वीप के नीचे इसका वित वित्सार अधिक गहराई तक पाया जाता है सार सार्वहिक गहराई पर्वतों के नीचे पाई जाती है हिन्दू शास्त्र के अनुसार इस ब्रह्मांड में चौदह लोक माने गए हैं इसे स्वर्गलोक यमलोक परलोक भूलोक आदि कहते हैं कि छः लोक